नमस्ते मैम बताइए जी हाँ हाँ रखे हैं पौधे किस चीज़ की चाहिए गुलाब है गुड़हल है चमेली है बेला है और हाँ छह सात कलर का फूल गुलाब का है क्या चाहिए पाँच कलर का गुलाब कौन कौन सा कलर चाहिए आपको तीस रुपये नहीं उसको उगाना पहले नहीं पड़ेगा पहले उसको पेड़ लगाना पड़ेगा जब कीड़े लगेंगे तो उसपर डाल डाल दीजिए या तो वह तो मैं गमले में लगाकर दूँगी मैं थोड़ा मिट्टी में ऐसे फूल लगा रहेगा वह थोड़ा वह खोदकर हल्का सा डाल डालकर और पा उसको लगाकर पानी डालकर फिर ढक देना तो फिर उसके बाद लगा देना और पानी उनी देते रहना जब पत्ती पत्तियाँ निकलेंगी तभी कीड़ा निकलेगा लगेगा कीड़ा लगेगा तब

पचास रुपये लगते हैं पर सबकी दवा आती है ना जिस हिसाब समय के हिसाब से आप कितना लेंगी आप कितना लेंगी कितना लेंगी डिस्काउन्ट हो जाएगा पाँच पेड़ चाहिए तो ठीक है आप अपने हिसाब से दे दीजिए उतना देना जितना उतना कम भी मत देना देना दो चार रुपये कम लगा देंगे

ठीक है ले लीजिएगा कब आ रही हैं जी नहीं दवा उवा नहीं देंगे वैसे आप इतना कम दे रही हैं तो दवा कहाँ से देंगे दवा के लिए अलग से हाँ और वैसे भी अभी कीड़ा का समय नहीं आया अभी बा अभी पेड़ पौधे लगाने का समय आ रहा है बारिश का मौसम अब आ रहा है तो कीड़े की कोई अभी वह नहीं है प्रॉब्लम तो जब कीड़ा लगेगा तो हम आपको दवा दे देंगे आप आ जाइएगा नमस्ते